राजस्थान में पर्यटक पंहिंजे दौरे जे दौरान कई प्रकार जा लोकप्रिय हॉस्पिटिश ऐं समृद्धी जी जी ख़रीदे सघंदा आहिनि इअं कुझु प्रमुख वस्तू आहिनि जो राजस्थान जी संस्कृ सांस्कृतिक विरासत खे दर्शाईंदा आहिनि पहिरियों राजस्थानी वस्तू बंदेश ऐं लहेंगा चौली जीअं रंगीन ऐं ट्रैडिशनल कपिड़ा ॿियों आभूषण कुंदन मिनाकरी ऐं जादू ज्वैलरी राजस्थान जी ख़ासियत आहिनि टियों मिट्टी जा बर्तन राजस्थानी मिट्टी जा बर्तन जीअं कुल्हड़ जो ट्रैडिशनल कोकी ऐं सर्विंग में कमु ईंदा आहिनि ही हिन में माण्हू ॾाढा सारा चांहि ठाहे करे पीअंदा आहिनि ही राजस्थान जी ॾाढी फ़ेम्स शइ आहे चोथों कात्यासनी राजस्थान जे राजस्थान जे कीर्तन ऐं पथर जे कमु जो पुराणे मंदरु और हवेलीअ खे आकृती रहे दर्शाईंदो आहे पा पंहिंजो मोजिणी राजस्थान मोजिणी जो ट्रैडिशनल ऐं हैंडिक्राफ्ट जूता आहिनि इअं सभु वस्तू तव्हांखे राजस्थान जे विधायकी ऐं सांस्कृतिक पवल सां अवगत कराइनि सघंदा आहिनि हितेजी कला आहे उद्योग तव्हांखे समुझ में मदद मिलंदी